सहरसामे शिक्षा तऽ छै लेकिन शिक्षाके कारण शिक्षा तऽ बढ़िऑं दए रहल छै लेकिन रोजगार नहि दए रहल छै रोजगारकेँ कारण गरीब गरीब गरीबके बच्चा सभ बेकार घुमि रहल छै नीकसँ रोजगार नहि भेटै छै रोजगार भेटै छै जे बढ़िऑं मेहनत केलक बढ़िऑं पढ़लक ओ सभ खुद बैसल छै घर बैसल छै जई कारण रोजगार नहि भेटै छै रोजगारके कारण हम सरकार से इएह उम्मीद करै छी जे सहरसासँ यानि बिहारमे रोजगार किछु नहि किछु सहरसाके युवा सभ जे एना बेकार घुमि रहल छै जे हुनका रोजगार दिऔ हम तऽ इएह कहबै सरकारसँ इएह आग्रह करै छी शिक्षा अहाँ बहुत देलियै शिक्षा शिक्षाके साथ साथ रोजगारो दिऔ जाहि कारण जकरा सरकारी नौकरी भेट जाइ छै ओ सभ ओ तऽ बुझलक हमरा अपना तऽ भगवान भेट गेल जाहि कारण हम सरकारसँ उम्मीद करै छी जे अहाँ सहरसाके युवा सभके रोजगार दिऔ जाहिसँ कि सभ अपन अपन नीकसँ खाना पीना चला सकै इएह सभ हम सरकारसँ उम्मीद करै छी बस